जी हेलो नमस्कार जी हेलो नमस्कार मैम मैं महावीर मोबाइल वाले से बोल रहा हूँ

आपको लेना है मैम

तो मैम आपको आईफोन फोर्टीन प्रो लेना है मैम कैश में लेना है या फिर इ एम आई पे अच्छा तो मैम आपको आप इ एम आई पे लेना चाहते है या फुल कैश में ये बताइये अच्छा तो कुल मिला के आप इ एम आई पे लेना चाहते हैं ओके मैम आईफोन फोर्टीन मैम फाइव जी आएगा और मैम कलर तो इसमें आपको पता ही है दो तीन कलर मिल जाएंगे आपको जो आपको अच्छा कलर हो वो ले लेना आप और मैम स्क्रीन इसकी छः पॉइंट फाइव इंच आएगी और मैम स्टोरेज आपको एक सौ तेईस जी बी मिल जाएगा दो सौ छप्पन जी बी मिल जाएगा पाँच सौ बीस जी बी मिल जाएगा वो तो स्टोरेज के अनुसार से रेट बढ़ती जाएगी मैम अड़तालीस मेगापिक्सल मैम कैमरा होगा एडवांस थ्री पिक्सल स्कैनर और मैम फूल एच डी है और मैम मैम वीडियो के लिए ये बहुत अच्छा है और इसमें हॉलीवुड पिक्चर फॉर के फिल्म्स के लिए भी है फोर के एच डी आर दिखाएगा जो आपको चौबीस एफ पी एस पर द फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी काम के लिए जा सकता है

मंडे ए सोलह बाइकोनिक चिप्स लगी हुई है इसमें हाँ मैम और आपको ये साढे़ उनतीस घंटे बैटरी पावर है साढे़ उनतीस घंटे आसानी से चल जाती है वीडियो प्ले बैक के साथ हाँ मैम हाँ मैम कभी भी आ सकते है डॉक्यूमेंट आपको अगर इ एम आई पे लेना है तो आपका आधार कार्ड एक फोटो और बैंक डायरी डिटेल्स पैनकार्ड अगर क्रेडिट कार्ड हो तो वो भी ले आना हाँ मैम एक घंटे का प्रोसेस होगा मैम आपको मोबाईल मिल जाएगा हाँ मैम ओके मैम धन्यवाद कल आप आ जाना